जि'यां के साढ़े सांबा डिस्टिक बड़ियां ही जंगल जाड़ ऐ बड़े बूह्टे बाह्टे बड़े नै इध्दर साढ़े बड़ियां मतलव के प्लयूशन कोला बड़ी राहत ऐ सांबा डिस्टिक च साढ़े अजकल्ल दे जमाने च बड़ा सांबा डिस्टिक च प्लयूशन च बड़ा ओह् ऐ ते पानी दा साढ़ै पैह्ले तला हे लोक पानी पूनी पींदे हे ते अजकल्ल लोग लोकें इन्ना गंद पाए दा साढ़े लोकें कि लोग अजकल्ल उस्सी पी निं सकदे सौ बमारियां लग्गी जंदियां ते ओह्दे कन्ने कि अस अजकल्ल उस अजकल्ल लोकें पी ऐच ई आह्लैं गौरमैंट आह्लें घर घर सपलाई लाई दी ऐ घर घर कनैक्शन दित्ते दा साढ़ै स्पलाई सप्लाई आंदी अस पीने पानी अस स्पलाई दा पीने आं अस ते बाकी जिसलै न्हाना धोना होऐ ते अस न्हानै धोने दा कम्म अस खूहा दा पानी होईया तलाऽ दा इस्तेमाल करने न्हाने धोनें कपड़े धोने अस ओह्दा उऐ करने आं ते बाकी जेह्ड़ा साढ़े म्हल्ले च जेह्का कचड़ा कुचड़ा होंदा साढ़े घर दा डस्टबिन दा हर म्हीने मुन्सपालिटी दी गड्डी आंदी साढ़े हर हफ्ते हफ्ते गड्डी आंदी ऐ ते कचड़ा साढ़ा डस्टबिन चुक्कियै साढ़ा लेई जंदी ऐ ते और साढ़े जेह्ड़ी गलियें बिच सड़कें च साढ़े केह् करदे नै चूना चाना सुट्टी दिंदे हर इक हफ्तै आंदे नै झाड़ू झूड़ू जो बी ऐ मुन्सपालिटी दे साढ़े लोग आंदे नै ते कम्म कुम्म करियै अपनै चली जंदे नै हून मैक्सिमम साढ़े जेह्ड़ा सांबा डिस्टिक ऐ बड़ा जादा ठीक ठाक ऐ इत्थें प्लूशन कोला बड़ा अजें ओह् ऐ ते बड़ा बड़ा में शुक्रिया करना गौरमैंट दा साढ़ा बौह्त ठीक ऐ साढ़े सांबा डिस्टिक